बऱ्याचशा फावटी जेन्ना खबरापत्रां जेन्ना म्हाका मेळटात तेदे वेळाचेर हांव प्रामुख्यान म्हज्या संबंदीत विशयांचें जें कितें आसा तें हांव चडांत चड वाचतां आनी ह्या म्हज्या संबंदाच्यो बातम्यो आसत जाल्यार तें वाचतलोच वाचतलो पूण जेन्ना एखाद्या विशिश्ट विशयाचेर रिसर्च करून संशोधन करून जें बरप जाता जाका आमी पुरवणी म्हणटात

संपादकीय पान म्हणटात हे दोन जे आसा भाग म्हाका भरपूर प्रमाणांत आवडटात कारण पुरवणी आसूं ना जाल्यार संपादकीय पान आसूं ह्या दोनूय पानांचेर जें कितें छापून येतात तें भरपूर प्रमाणांत अभ्यासपुर्ण पद्दतीन बरयल्लें आसता ताचेर एक वेगळ्या तरेचे विचार करपी लोक बरयतात ताचेर एक एखाद्या विशिश्ट विशयांतलें तज्ञ लोक बरयतात ना की कोणूय पोलिटीशन किंवा राजकारणी मनशान कितें उलयलें तें छापून थंयसर येना आनी जरी तरी तें आयलें जाल्यार ताजो योग्य पद्दतीन हिशोब करप ताची अभ्यास मिमांसा करप ताचेर एनलायसिस करप स्पश्टीकरण करप आनी अशा अभ्यासपूर्ण पद्दतींनी ह्या हांचेर बरयिल्ले आसता देखून पुरवणी आनी संपादकीय पान हीं वेगळ्यां तरेची लोंग टर्म अभ्यास वृत्ती खातीर सामकी म्हत्वाची आसा